آپ نے پوچھا کہ کچھ مقامی حکومت کے اقدامات یا پالیسیاں کیا ہیں جن کا حیدر آباد ضلع پر نمایاں اثر پڑا ان میں سے کیا ہے کہ ڈیولپمینٹ سروس ہے آسرا پینشن ہے جس میں جو ہے نا یتیم بزرگوں یتیم بزرگوں کو اور جو ہے سب بیوہ عورتوں کو جو ہے سب پینشن دی جاتی ہے اور شادی میں جو ہے سب غریب لڑکیوں کو ایک لاکھ روپیے دیے جاتے ہیں نقد اور اس میں جو ہے نا بہت سے جو ہے نا فائدہ ہے اور ابھی بتا رہے تھے کہ جو ہے نا پینشن کا بھی اماؤنٹ جو ہے پیسے میں اضافہ کیا جائے گا بول کے